सोरहं हज़ार हिक सौ हिक ॾह हज़ार ॿ सौ पंद्रहं ओर तेरहं हज़ार चारि सौ ॿ लख ॿ सौ वीह ऐं छह लख ॾह हज़ार ॾह रूपिया